मुंहिंजो नालो सोम्या पुरुषवानी आहे ॿुधो आहे तव्हां ग्रीडा डांस सेखारींदा आहियो त मूंखे बि सिखणी आहे त हुनजी फीस छा अथव

अच्छा त मूंखे सिखणो आहे पर फीस तव्हांजी ॾाढी अथव थोरी घटि कंदव हा ऐं टाइम छा अथव सिखण जो अच्छा टाइम त पर मूंखे कम कंदो आहे हुन समय में त ॿियो टाइम ॾींदव मूंखे सिखण लाइ ठीकु आहे त ॿिए बि आहिनि ॿ टे जणियूं हुननि खे बि सिखणो अथन त उहे बि अची डिसी सघंदी आहे पर मूंखे छा आहे की मां ॿिए टाइम में सिखंदमि मां हुननि खे ॿिए समय में सिखणो अथन त अची बि सघनि उहे बि ठीकु आहे पर मां अकेली आहियां न मुंहिंजो घर ॾाढी परे आहे त अचनि वञनि जी सुविधा मिलंदी तव्हांजे डांसीस जी जोत मां त हुनजी अलगि सां ॾियणी पवंदी आहे फीस की डांस रोज मूंखे वठी ऐं छॾराइ ईंदव ठीकु आहे त मुंहिंजी जेके पासे वारा सिखंदा त हुननि जी बि फीस इहेई हूंदनि घटि कंदव न हुननि जी पर हुननि खे पतो भेजंदमि त उहे वरी गुस्सो कंदियूं न मूंसां अरे पतो पइजी वेंदो हाणे सभिनि खे त वरी पोइ मूंखां वरी गुस्सो कंदी ना की तोखां वधीक घटि थी वठई असांसां वधीक थी वठे मां त न ॿुधाईंदमि पर पतो पइजी वेंदो आहे न ठीकु आहे त मां हे कल्ह अचांव कल्ह खां ई सिखण ठीकु मां हुननि खां बि पुछां थी हुओ कॾहिं खां थी अचनि चाहिनि त पोइ ईंदव फीस थोरी हुननि जी बि घटि कयो ना ठीकु आहे त हुनखे बि गाडीअ सैपरेट ई ॾींदव न तव्हां त वरी हुओ कीअं ईंदियूं हुननि जा मर्द जल्दी हली वेंदा अथन दुकान ते त कीअं अची सघंदी सिखण वारी त तव्हां जा ई त स्टूडैंट वधंदा सिखण लाइ थोरी सुविधा ॾींदव त ईंदव न उहे बि कैरीन लाइन में अथव ऐं कहिड़े नाले से अथव डांस क्लास ठीकु आहे त मां गोल मिली वेंदव न मूंखे एड्रैस व्हाटसैप करे छॾिजो ठीकु आहे त मां हुननि जो नाला पता मोकिले थी छॾियांव तव्हांखे ठीकु आहे असां कल्ह खां ई जॉइन कंदा से डांस क्लास ठीक आ ठीक आ